चौमिन जेना बनबैत छियै तऽ ओकरा आनैत छियै कीनकऽ कीनकऽ आनैत छियै तऽ ओकरा पानिमे उबालि दै छियै पानिमे उबालिकऽ तेकरबाद ओकरा भुँजैत छियै तेल दै छियै पिआज दै छियै भुँजि दै छियै भुँजि कऽ पानि दए कऽ डालि कऽ उतारैत छियै खदकाए दै छियै खदकाए कऽ उतारि दै छियै तऽ सब परिबार खाइ लै छियै जेना

ओहिमे जे तनिक मसाला दै छियै मसाला दै छियै तेकर बाद ओहिमे की करैत छियै जे आओर कोनो सबजी मिलबैके मर्जी होइत छै तऽ कोनो सबजी मिलाइ दै छियै मिलाइके ओहिमे सब मसाला दै छियै नीमक दै छियै तऽ पनीरके सबजी बनाइ लै छियै तऽ सब परिबार

मसाला भुँजैत छियै पिआज मिरचाइ मसाला दएके ओकरा भुँजि कऽ तेकरबाद ओकरा ऊपर से पानि दएकऽ खदकाएकऽ तब ओकरा डालि कऽ तऽ ओकरा उतारैत छियै उतारि कऽ जे जेतना परिबार रहैत छियै सब खाइके खुश रहैत छियै तेकर बाद

तनिक उबालि दै छियै उबालि कऽ तेल पिआज मसाला दएकऽ फेरो भुँजि दै छियै भुँजिके फेर ओकरा उतारि कऽ जेतना सदस्य परिबार छियै सब परिबार खाइत छियै तेकरबाद सबजी भेलै कोबी भेलै टमाटर भेलै आनिकऽ आनैत छियै ओकरा काटिकऽ धोइकऽ बढ़िआँसँ बनबैत छियै

तेकरबाद मछली भेलै मछली आनैत छियै कीनकऽ बजारसँ खरीदकऽ ओकरा बढ़िआँसँ चारि पानि से पाँच पानिसँ धोअइ छियै धोइकऽ

तेकरबाद भेलै सबजी कोनो भेलै जेना सागे रबी भेलै सबजी जे साग आनैत छियै हारा साग ओकरा बनबैत छियै बनाकऽ बढ़िआँसँ तेल पिआज दए कऽ मसाला दए कऽ बनाकऽ खाइत छियै भुँजि कऽ खाइत छियै खाइ कऽ सब परिबार खुश रहैत छियै